हैलो हैलो अंजी अंजी म्हाराज केह् हाल ऐ बस यरो ठीक ई ऐ एह् शैह्र गेदे हे धाम ही उत्थें ओह् म्हाराज थोह्ड़ा जेहा सोआद बी निं आया उत्थें साढ़े इद्धर दिक्खो आं साढ़े ग्रां इन्नी सोह्ने सोह्ने राजमांह् अम्बल ओह् शैह्र में गेआ ते उत्थें धाम खाद्धी में ना उत्थें राजमांह कुछ बी साढ़े ग्रां दा अलग ई सोआद ऐ बक्खरा ई सोआद ऐ मड़ो में खाई बैठा रुट्टी गलती कन्नै ओह् बेकार साढ़े इत्थें दिक्खो आं अम्बल सगलै दी दाल भत्त अम्बल दाल सब्ज़ियां इन्नियां सोआद सोआद आ साढ़े साढ़े ग्रां सोआद ऐ ग्रां च ई मज़े ऐ शैह्रे दे लोकां ई पता कक्ख निं ऐ चलो ठीक ऐ फिर बाद च करांगा गल्ल